टेक्लॉजी और इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ने से हिंदी भाषा का उपयोग जो है वो काफ़ी बदल सा गया है क्योंकि उसका उपयोग जो है वो क्योंकि सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का जो इस्तेमाल होता वो अंग्रेजी भाषा में होता है तो हमें अपने जो हिंदी भाषा का जो है वो अपने टेक्नोलोजी में और इंटरनेट में उसको अपने सुधार लाना बहुत जरुरी है क्योंकि अगर इसका अगर हम बढ़ावा देना चाहेंगे तो उसके लिए बहुत इस्तेमाल अच्छा हो जाएगा इंटरनेट और टेक्नोलोजी में हिंदी का हिंदी भाषा का उपयोग बहुत ज़्यादा ज़रुरी है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह हमारे आने वाले युवा और जो आने वाली पीढ़ी आएगी उसके लिए बहुत योगदान बहुत बड़ा योगदान रहेगा उसका